मां मुंहिंजो नालो मीरा शर्मा आहे ऐं मूं हिकु नओं घरु वरितो आहे उन में गैस आहे कोन ख़तम थी वियो आहे इन लाइ मां रोटी कीअं ठाहियां मां तव्हांखे फोन करियां पई महिरबानी करे तव्हां मूंखे जल्द सां जल्द गैस मुंहिंजे घरु पहुचाए वञो महिरबानी थींदी तव्हांजी ऐं ॿियो मां तव्हांखे इहो चवा थी गुज़ारिश करियां थी मुंहिंजे घर तव्हां कृप्या करे जल्दी में मकिलियो मां अजय नगर में रहंदी आहियां